जय झूलेलाल मां कॾी वॾियूं वॾियूं मूर्तियूं त न ठाहियूं आहिनि पर असां सिंधियुनि में महालक्ष्मीअ जो तहिवारु मल्हाईंदा आहियूं त पोइ उन में असां नंढी महालक्ष्मीअ जी मूर्ती मिटीअ जी न त वरी ॿियो वरी मिटीअ जो घोड़ो ठाहींदा आहियूं ऐं मुंहिंजा ॿार स्कूल पढ़ंदा आहिनि त हुननि में एक्टिविटी रखंदा आहिनि त मिटीअ जी नंढी गणपति या वरी नंढो लूग लूगुल नंढो ॾीयो ठाहे घरां खणी अचो त उहो मां मिटीअ जो घरु ठाहे ॾींदी आहियां इन ऐं उहो मां ठाहे ॾींदी आहियां त स्कूल वारनि खे जाम वणंदो आहे ऐं उन में मुंहिंजे ॿारनि खे प्राइस बि मिलियो आहे जय झूलेलाल